हेलौ औ औ माबा प्रब्लेम जादोंमोन नामा हो ए दे जागोन दे आं बेलासेयाव थांगोन नोंसोरनि जाखिनि खस्थ' जादों बेफोरखौ नायनानैहाय नोंसोरनि थानाय जानायफोरखौ आं सुफुंनानै होबोगोन हागौखिनिखौ आरो माबाफोर असुबिदा दंबावोमोन नामा

ओरैनो बेसे गोबाव जाखो बिदि दैबानाजों नस्त' जानाया आत्सा आङो बेलासे बेलासे नायगोन नोंसोरनि जाखिनि खस्थ' जादों बेखौ नायनानै सुफुंनानै होबोजोबगोन जाखिनि हायो बेफोरखौ नोंसोरनि जानाय थानाय गाननाय द्रेस फरायनाय बिदिनि बायदि आरो बायदि बायदिखौ सुफुंना होगोन आरो आं जाखिनि हायो बेफोरखौ नोंसोरनो हेफाजाब होगोन दाथ' नोंसोर रिलिफसो थादों ना दाथ' जेबो प्रब्लेम बारा उसुबिदा जाथ'वाखैना दै दैफोरा जेबो असुबिदा खालामथ'वाखैदा अ ओ थानो जायगाफ्रा दिगदार दे आं नायनानैहाय होबोगोन सुफुंजोबगोन नोंसोरनि जानाय आरि केम्पआव थानाय गाननाय द्रेसखौ नोंसोर बारा सिन्था खालामनाङा आं थांनानै दायो बेलासेयाव थांगोन आं आरो नायबोनानै नोंसोरनो जाखिनि हायो बेफोरखौ आं सफुंनानै होबोजोबगोन बे जागोन दे आं थांनानै नायनानै होबोजोबगोन नोंसोर जेबो सिन्था खालामनो नाङा आं थांगोन ओमफ्राय नोंसोरनि थानाय जानाय गासैखौबो आं नायबोजोबगोन आं दायोहाय आं दायो थांगोन होमबा दोन्थ'नोसै दे दायो थांगोन आं बेलासियाव दे होमबा दोन्थ'नोसै